عام روایتی پکوان یا کھانے کی چیزیں جوکہ لکھنؤ ضلع میں بہت ہی مقبول و مشہور ہیں وہ مرادآبادی بریانی ہے اور انہیں تیار کرنے میں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے گرم مسالہ تمام ہی چیزیں بریانی مسالہ ادرک لہسن کا پیسٹ بڑی الائچی دال چینی تیز پتہ ان سبھی چیزوں کی اس میں ضرورت ہوتی ہے اور چاول کی گوشت کی چکن چاول چکن گوشت بنانا ہے تو اس میں چکن گوشت چاہیے ان تمام ہی اجزا کو ملا کر کے ایک پکوان تیار ہوتا ہے اور اس کے برعکس دوسری تاریخ اس کے علاوہ چیزیں پسند کرتی ہیں